मैगं गायनायखौ आं जेनेबा होनबाय मैगंआ अखा बोथोराव जेनेबा अखा बोथोर माने लाइ लाफा बेखौथ' जों मेसेंआव जायो आरो मेसेंआव बे गोरान बोथोराव नङाबानो बे बुस्थुखौ मोनखायाबो आरो जेब्ला अखा गोग्लैयो जाखाया बेबो लाइ लाफाया गावबागाव बोथोराव गावबागाव बोथोरनि नङाबा माब्लाबाबो मैगं थायगंखौ मोनजाखाया बेबायदि आरो ओमफ्राय जेनेबा आलु आलुआथ' जेनेबा गदाय जानो हागौ गदायाव गायग्राबो दं गुदियाव गायग्राबो दं आलुखौ जेनेबा मोननै बाथोराव मोननाय जायो जोङो सिगांना सिगां माबायाव सिगां सिगांआव गायनायखौ एसे थाब मोनजाबाय ओमफ्राय उननियाथ' उन अखा नांहैलायनायसिम जायो आरो बबेबा बबेबा बेबायदि गय जेनेबा गयाथ' हनै गयाबोथ' नों अखा गोनाङाव गायजाया अखा मोनैनि सिगांनो गायनांगौ जायो जेब्ला अखा गोनांआव गायगोन अब्ला बे गयआ थैजोबनाय जायो आरो ओंखायनो जों अखा मोनैनि सिगां गयखौ गायनानै लायो